हैलो एह् डेंटल दा होर बोल्ला दे में रूट कैनल दा ओह् ट्रीटमेंट कराना हा ते मेरा ट्रीटमेंट होई जाह्ग किन्ने बजे तक्क बैठना दिंदे ठीक ऐ ठीक ऐ भी किन्ना खर्चा आई जाह्ग तीन चार ज्हार तगर ठीक ऐ ठीक ऐ मेरा ट्रीटमेंट थोह्ड़ा अच्छा करी ओड़ेओ मेरा पैह्लें बी ट्रीटमेंट अच्छा निं होये दा ऐ थोह्ड़े मेरे दंदें ई दर्द होआ दी निं भी ठीक ऐ ठीक ऐ तुस कोलै बैठे दे होंदे इक्क टू चार एह् किन्ने दिन च होई जाह्ग अच्छा ठीक ऐ मेरा ट्रीटमेंट अच्छा करी ओड़ेओ भी में थुआढ़ा नाम सुने दा में तां करियै कॉल कीती तुसेंगी ठीक